हांवें जायते फावट शुटिंग स्टार्स पळयल्यात पूण एक वेगळो अनुभव आयलो तो म्हणल्यार म्हज्या घरच्यां वांगडा हांव जेन्ना वस्तेक गेल्लें तेन्ना दर्यावयल्यान पडटा त्या स्टारांक पळोवपाची वेगळीच मजा आसता उक्तें मळब नखेत्रां चान्नें थंडसाण ही गजाल शारांत मेळना तें शुटिंग स्टार केन्ना पडलें तर हांव बेश्टेंच एका फातरार बशिल्लें खंयच्यान तरी स्टार पडपाक लागलें सायडीन बशिल्ली म्हजी भयण म्हणपाक लागली कितें तरी माग बेगीन स्टार पडचे पयलीं माग आनी म्हजी इत्सा एकूच की देवा म्हाका इतलो व्हडलो कर इतलो इतलें म्हाका बरें कर की म्हज्या गांवचें आनी गोंयचें नांव हांव व्हड करूं दी आनी ही इत्सा म्हजी तेन्ना सावन आयज मेरेन जेन्ना जेन्ना हो शुटिंग स्टार पडटा तेन्ना तेन्ना मागता आनी म्हज्या आवय बापायचें नांव व्हड करप ह्या सारकी बरी गजाल म्हज्या कडेन आनी ना